ہندوستان میں ہوسپیٹل کی ریکوائرمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے اس دیش میں ہمارے اس دیش میں ہاسپیٹل ٹاٹا ایمس یعنی کہ موجود ہے بٹ لیکن ہمارے اسپتالوں میں ویسی علاج نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاسپیٹل کے اندر ویسی پھیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے اور ہمارے ہاسپیٹل کے اندر بڑی اچھی اچھی مشین نہیں ہے ٹکنیک نہیں ہے میرے پاس اگر میرے پاس ہوتی تو ہم اچھے سے کام کر پاتے اور ہم اچھے سے ہیلتھ کو یعنی کہ اچھے لیول پہ پہنچا پاتے اور ہمارا ہندوستان ایک اچھا ہیلتھ میں ہیلتھ فیلڈ میں جو یہ ہاسپیٹل کے فیلڈ میں اچھے ہوتے اور پھر ہم بیماریوں سے نجات پاتے ہم چاہتے کہ ہماری بیماریوں سے ہم ہر ایک چیز کی انویکشن بنائے اور ہم اپنے لیے اچھے اچھے میڈیشین تیار کریں اور بڑے بڑے نام